मैंने आख़िरी किताब ए पी जे अब्दुल कलाम की पढ़ी थी और उसमें बहुत सी ऐसी शिक्षा दी गई है जिनको व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है और उसके मूलभूत परिणाम वह स्वयं देख सकता है ए पी जे अब्दुल कलाम बहुत ही ख्याति प्राप्त इंसान थे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया भारत के उन्नति में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया उस किताब को पढ़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में मूलभूत परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से व्यक्ति व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है